ہیلو جی ہاں آپ کی پراپرٹی ڈیلر فم پراپرٹی میں بات ہو رہی ہے ہاں آپ کی جیسی بھی رکوائر ہے آپ بتا دیجیے ہمارے یہاں یہاں پر ون بی ایچ کے ٹو بی ایچ کے فلیٹس آپ مل جائیں گے آپ کو اور زمین بھی آپ کو مل سکتی ہے اویلیبل ہے آپ کو بتا دیا آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے جو ہمارےاں فلیٹ ہیں وہ پورے ایک اپارٹمنٹ پہ بنی ہوئے ہیں جنہیں جہاں آپ کو اپارٹمنٹ میں پلے گراؤنڈ جم وغیرہ کی فیسلٹیز سوئمنگ پول واکنگ کے لیے گارڈن آپ کو ساری فیسلٹیز مل جائیں گی اور ایریا سیفٹی کے لیے بہت اچھا ہے وہاں پر آپ کو نزدیکی ٹو کلو میٹرس کے اندر آپ کو پولیس اسٹیشن بھی مل جائے گا اس لیے آپ کو اس کے لیے بھی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو میٹرو ٹیشن آنے جانے کی بھی سویدھا ایزیلی ہوگئی آپ کہیں سے بھی رات میں دن میں آرام سے آ جا سکتے ہیں اور وہ ایک ایک دم وی آئی پی ایریا ہے جی ہاں وہاں پر آپ کو ہاسپٹل اور پارک میں مل جائے گا زیرو کلو میٹر کی نزدیک میں آپ کو ہاسپٹل کلینکس میں اور نرسنگ ہوم اچھی فیسلٹیز ہے وہاں پر آپ کی لوکیشن بہت اچھے اپارٹمنٹ کی جو لوکیشن ہے وہ بہت اچھی جگہ پر ہے آپ لینا چاہیں آپ ایک بار دیکھ لیجیے وزٹ کریے آپ کو وہ ڈیفنیٹلی پسند آئے گی ہاں اگر آپ زمین بھیجنا چاہیں گے تو آپ کو زمین بھی مل جائے گی وہاں پر آپ کے پاس لیکن پچاس فٹ اور سو گز کے زمین ہی یہاں پر اویلیبل ہے اس سے کم میں آپ کو نہیں ملے گی دیکھیے آپ کا جو فلیٹ ہے وہ ون بی ایچ کا آپ کو قریب ففٹین لیک سے اسٹارٹ ہوگا ففٹین سے ٹوونٹی فائیو تک اور اگر آپ کو زمین دیکھنی ہے تو ون ہڈ لاک ٹونٹی تھاؤزینڈ آپ کو پر گز آپ کو ملے گی آپ دیکھ لیجیے آپ کو کس طریقے کے بتا رہے آپ ہمیں چاہیے کیا